हां सांग अरे म्हापशान तुका खावपाक जागो खूब आसा सांग तुका खंयसर किदें जाय कशें कितें खावपाचे आसा तशें जा तशें जाल्यार बॅस्ट म्हणटा तें वाळके वाळकेन वाळकेन पाव भाजी खावपाक गावतलें तुकां सामोसा गावता डोसा ना जाल्यार तुका म्हणटा तें आमचें बाबाजीन बाबाजीन भाजी आसा सँडविजीझ ना तुकां किदेंय जाय तशें बरें गावता शेक बी गावतलें फूल रे पण गावतलें तुका मात्शें म्हारग बट तुकां फूड बरें गावतात बरें येता थंय ब्रेकफास्ट या मरे सांग केन्ना या तें सांग तुका ऍनीटायम या आमीं हय आसा हांव तुगे एक अर्द्या वरान मेळोंक शकता तुका हय आनी कोण कोण आसा सगळ्यांक आपय मरे आमच्या फ्रॅन्डसांक बी या आमी वांगडात हय विजयाक हाड आदित्याक हाड महेशाक हाड आमी सामकें मरें म्हापशा डाॅमिनोझाचें ह्यें आसा पय थंयसर मेळया आमी मरे वाळकेन या वाळकेन या वाळकेन हें बॅस्ट ऑप्शन वाळकेन वयल्यान सवाय भितूर आमी बरें खावन इंजाॅय करू शकता आनी वयल्यान सिटींग अरेंजमँट सुद्दां बॅस्ट आहा हय ओके दॅन चल मेळयां